होय आज कालची भुरगीं जी आसा ती चडशी फोनानूत खेळटा फोनानूत तेमी दीस रात फोन घेवन बसता फोनानूत तेमी खेळटा जशें की फुटबॉल क्रिकेट बॅटमिंटन चॅस तेंकां जावन सोगलें तेंकां फोनानूत मेयळलें आसा तांणी नवीं नवीं गेम्यो येता जशें की पबजी फ्री फायर अशल्यो गेमी आतां आनी तिमी आमची भुरग्यो आसता ते आतां फुडलें जनरेशन तें सगलें फोनानूत आसता सो तांकां आजुनी जे आमी पयलीं आमी धाकटें आसतना जशीं क्रिकेट खेळटालीं गांवा वयर आमी सोणांच्यो बीन चुडटांच्यो बीन आमी बॅटा करून खेळटालीं तेमी हांगा तेमी आजूनी तें सगलें कांय पळयलें ना सो अशें तिमी मोबायलानूत आसा तुमी दीस रान मोबायल खेळटा तुमी भायर येवन खेळना सो आमकां भुरग्यांक तें दाखोवपाक जाय आमकां भुरग्यांक जर आमचो आतां नवो नवें भुरगे बीन जाय आमकां भुरग्यांक भुरग्यांक आमी फोन बीन दिवचें न्हू तांकां फोन किदें तेंत कळपाक जायना अशें जर फ्युचरान जर म्हाजी भुरगीं बीन आसत म्हाजी भुरगीं जातली तेन्ना हांवें सो चिंतलेलें आसा की तेंकां हांव फोन टि वी हें तेंचे कडल्यान हांव पोयसूत दवरतलें किदेंय जावं हांव तेंकां हें दिवपाना मागीर मागीर जशें की आणींगूय आसता जशें की जशें की आम आतांचे आवय बापूय भुरग्यांक जेवपाक जावं रोडटा त्या भुरग्यांक उगी करपाक तेंकां फोन दाखयतात टी व्ही दाखयतात ते आमी करचे न्हू तांकां ल्हानपणाच्याच आमी सवय घालपाची फोनाची न्हू खिण्यो बीन दिवप म्हणजे खंयची गाडयो जावं बावल्यो बीन आसता तेंच्यो आमी सवय लावप ना की फोनाची ही हांव म्हज्या फ्युचरान बीन हांव लायतालें